मां चालीह साले जी हुअसि त मूंखे जुखाम जी तकलीफ़ थी पोइ मां मुंहिंजी पासे में साहेड़ी हुई हूअ चए हल पाण योगा करण वञू पोइ असां योगा में योगा जी कक्षाउनि में भाग वरितोसीं उते मां योग सिखणु लगसि पोइ मां घर आयसि त मां पंहिंजी मर्जीअ सां घर कंदी हुअसि पर घर ऐं उते कक्षाउनि में ॾाढो फ़र्कु हो घर में मूंखे अहिड़ो फ़ाइदो न थियो पोइ मां उते कक्षाउनि में मूंखे ॾाढो फ़ाइदो थियो मूंखे जुखाम में कमर जे सूर में हथनि पेरनि लिंङनि में सूर ॾाढो थींदो पोइ उन मां मूंखे कक्षाउनि में वञी करे फ़ाइदो ॾाढो पियो पोइ उते घर में करण खां ऐं उते योग करण सां गुरूअ खां सिखण ॾाढो फ़र्कु पवंदो आहे उते ॾाढो फ़ाइदा थींदा आहिनि योग करण सां शरीरनि में फ़ाइदा ऐं घर में हिकु ॿार पाण खां सिखी था वञनि असांजे घर में ॾाढो माहौलु योग जो ॾाढो सुठो आहे जेतिरो डॉक्टर बीमारियूं नथा लाहीन ओतिरो योग करण सां पाण खे बीमारियूं लहन थियूं